جی میں مادھو کالج سے بول رہا تھا آپ کے پاس ہمیں ٹورزم کے لیے ایک منتھ کے لیے گاڑی چاہیے تھی آپ کے پاس مل جائے گی یہ کیا کیا ریٹ ہے

جی جی

ہاں تو ہم لوگ تو اسٹوڈینٹ ہیں ہم لوگ کو تو ٹو ویلر ہی چاہیے تھی تو ٹو ویلر میں کون جی ٹو ویلر میں کون کون سی گاڑی ہوگی

تو ریٹ سب کا کیسے کیسے ہے اچھا اسکوٹی کا تھوڑا سا کم ہو جائے گا پینتس سو روپے آں اور بلیٹ کا پٹرول ہمیں خود سے ارینج کرنا پڑے گا چار ہزار اچھا اور ڈرائیور کون دے گا اچھا نہیں تو پھر پٹرول تو جب ہم لوگ خود تو پھر پیسے کم کرنے پڑیں گے نا چار ہزار تو زیادہ ہو چار ہزار تو زیادہ ہو رہے ہیں جی ہم کو یہی ٹورازم کے لیے چاہیے تھا ہم کو کچھ کا پروجیکٹ کے لیے پروجیکٹ کے لیے ہم یہاں آئے تھے اسی کے لیے ہمیں چاہیے جی جی ہاں ابھی تو فی الحال جو ہم کو ملا ہے تو وہ ابھی ایک ہی مہینہ کا ہے باقی اگر بڑھتا ہے تو پھر آپ ہی کی گاڑی رہے گی ہم گاڑی نہیں چینج کریں گے جی ہم یہاں سے بول رہے ہیں کھوڑا سے بول رہے تھے غازی آباد سے

ہاں وہیں سے بیٹھ کر کے ہی بات ہو جائے گی اور ساری گاڑی بھی ہم آپ کی دیکھ لیں گے اس کے بعد جو میں آئے گی وہ ہاں تو ٹو ویلر ہی میں چاہیے تھی اور باقی جو جو اچھی لوکیشن میں اچھی کنڈیشن میں ہوگی وہ ہم لے لیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھنیواد